गुजरात जे अंदरु ॿियनि देश वांगरु तरक़ी करणी आहे त उन वांगुरु नवा नवा तरीक़ा सिखणा पवंदा जे त कम्पयूटर असांजे केतिरा ई कमु सहुला था थी वञनि सभिनि खे कम्पयूटर सिखणो घुरिजे कपिड़ो सिबण ऐं भर्त वण जो ईशाद थियो आहे मोदीअ असांजे प्रधान मंत्री हिकु नारो ॾिनो आहे स्किल इंडिया ग्रो इंडिया जे जे अंदरु असांखे केतिरा ई कमु सेखारिया वेंदा आहिनि जेके असां सिखी करे पंहिंजे पेरनि ते बि सघूं था ऐं ॿिए कंहिंखे रोज़गार ॾई सघूं था असां तरह तरह के में राज ऐं ॿियनि देश खे राज जी तरक़ी आहे